हॅलो ऑला ओके म्हाका ऑला जाय आसलेली मोडगों ओसपा ते हॉस्पिटलां ओसपा बोरकार हॉस्पीटल ओय तींग ओसपा कितू पोयश घेतले ओके कितल्यां पोवतले तुमी साडी चारांकू ओके पोंद्र मिनटान पोवतो तोर तुमी ओके हांव तिंगा हांव केपें रावतां केपें तें पेट्रोल पंप आस पळय तिंगा तींग रावतां

तींग बसस्टॅंडा कोडें रावतोलें हांव ओय ब्लू चुडिदार घायला आनी धा मिनटान पोंदरा मिनटान पावतात ओके बोरें बोरें ओके बोरें बाय